हालौ ओइ गिदिर फंबाय होइत आंना दै थेपआ बया जालायबायलै सोलाबोबा बानायनो फैनांगौमोन दान अह अह पाइपआ ओइ बाथरुमाव लांनाया पाइपआ लिक जादों आरोखि अह सोलाबबाथाय दिनैनो फैनांगौमोन बेलासियाव माने दैआ लिक जानानै असुबिदा जादों थेंखियाव दैआ थायाखै अह अह अह ओम दे गाबोन नाजानोसै दिनै खस्थ' मस्थ'बाबो जों जि दमखलनिफ्राय खावनानैबाबो बाहायनांसिगोन आरो अह अह अह अह अह जागोन दे आं बे सकेट थकेटफोरखो रेदि खालायखाजोबबायानो अह उम लाबोखादो एमसिलफोर नांनो हागौ नायबा फेबिकुइक माबा माबि बेफोर जगार लाबोखाजोबदो दा जोंना जनत्र फाथि रेन्स थुल्सफोरा गैयानालाय ओंखायनो जों जे ट्राइ खालामनायनोबो असुबिदा जादों आरो ओम अह अह बेनोथ' जादों एह दा ओंखायनो नों फंबाया गाबोन फैथार दे मिस खालामनाङा अह दे दे दे दे होमबा दे